اٹھارہ جون پندرہ سو چھہتر دو اکتوبر اٹھارہ سو انہتر ایک سپتمبر اٹھارہ سو بہتر ستائیس مئی انیس سو چونسٹھ سترہ جون انیس سو سترہ